हैलो मैम नमस्कार मैम में मोहन बोला न मैम में कुसै कोलां नंबर लेआ हा थुआढ़ा ते मिगी कोई इक दो म्हीने दी थोह्ड़ी प्रॉब्लम चला दी ऐ ते बड़ी मुश्कल कन्नै थुहाड़ा नंबर मिलेआ महा चलो इक बारी फोन करियै राबता करियै थुआढ़े कन्नै हां मैम मेरी ना थोह्ड़ी मेंटली में ना डिस्टर्ब आं हां जी मैम कोई इक मैम कोई डेढ दो म्हीने होई गे न हां मैम में थोह्ड़ा जाब गी लेइयै उद्धरु ऐ हा कोई इक दो म्हीने होई गे न थोह्ड़ी प्रॉब्लम चला दी जॉब गी जाब गी लेइयै हां जी नेईं में इस टाइम जाब करा दा पर थोह्ड़ा इक दो म्हीने दा ना जाब गी लेइयै स्ट्रेस चला दा थोह्ड़ा हां जी हां जी हां मैम ओह् कराए में चैक पर ओह् सारा किश ठीक ही ऐ हां जी हां जी अच्छा हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ मैम शुक्रिया बहुत बहुत